اُردو زبان ایک ایسی زبان ہے جِس کے استعمال پر سامنے والا متاثر ہو ہی جاتا ہے اور میرے چاچا وغیرہ اُردو اتنی اچھی بولتے تھے جِس سے مجھے سُننے کی عادت تھی سنتا تھا سُنتے سُنتے مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اور سوچتا تھا کہ میں کب ایسی اُردو بولوں گا اور اُن کے سُننے سے بہت متاثر ہُوا اُن کے الفاظ